जी

अच्छा आप दीपक की मदर बोल रहीं हैं दो दिन की छुट्टी मतलब अभी तो टेस्ट आने वाले हैं बच्चों के मैडम ये तो वैसे भी बच्चा बहोत करता हैं पढ़ाई में भी कमज़ोर है इसका मैथ्स का वर्क कम्पलीट भी नहीं है आप कैसे जा सकती हैं दो दिन के लिए बाहर अच्छा मैं तो मैं इसकी की क्लास टीचर हूँ लेकिन मैं आपको बोल तो नहीं पाऊँगी दो दिन के लिए इसको बाहर ले कर जाने का लेकिन आप इतना कह रहीं हैं तो आप ले कर जा सकती हैं पर वर्क कैसे होगा फिर बच्चे का कम्पलीट इसका तो पेंडिंग वर्क डला हुआ है पुराना भी नहीं किया है इस ने अभी अच्छा तो मैम आप जब लौट कर आएँगी तो मैं किसी बच्चे की उसको बुक दिलवा देती हूँ तो वो सेम डे लेकिन आप लोग थोड़ा बात कर दीजिए उनकी मदर से तो सेम डे आप लोग वर्क हैण्ड ट्व हैण्ड आप वापस कर दीजिए दो तीन घंटे में वर्क कम्पलीट कर लेगा दीपक लेकिन मैम थोड़ा ध्यान रखिए बच्चा बहोत कमज़ोर है पढ़ाई में उसका इतना एब्सेंट होना ठीक नहीं है इट्स ओके मैम हम आपकी हेल्प करेंगे पूरी और आप दीपक को भी बोलिए सेल्फ स्टडी भी करे जहाँ भी जाए थोड़ा सा पढ़ाई करता रहे बस है ना ठीक है मैम धन्यवाद